हेल्लो बेयो बाजै हटेलाव नांदों ना आं दासो एसे सिगाङाव मोनसे अमा थालि अर्डार खालामदोंमोन हम देलिभारिनि थाखाय ओमफ्राय बेयाव दा आंनाव अमा फैयाबालासिनो दावसो फैबाय आरो बेखौ दा आं सोलायफिननो ना मा खालामथाव बा दा माने अमानि आरो दावनिबो दामआबोथ' मिलाया